اردو زبان اپنی ابتدا ہی سے مختلف زبانوں اور ثقافتوں سے متاثر ہوتی آئی ہے اس کی بنیاد برصغیر میں مسلمان فاتحین کے دور میں پڑی جب فارسی عربی اور ترکی زبانوں کا اثر پڑا بعد میں ہندی سنسکرت پنجابی اور دیگر مقامی زبانوں نے بھی اردو میں کئی الفاظ شامل کیے مغل دور میں فارسی کا اثر بہت گہرا تھا جبکہ برطانوی دور میں انگریزی زبان کے الفاظ بھی اردو کا حصہ بنے اردو ادب شاعری اور بول چال میں ان سب زبانوں کی جھلک نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ اردو ایک رنگ رنگ اور نرم زبان بنی جو مختلف قوموں اور ثقافتوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنی